हेलो हँ हम महिषीसँ बाजै छी हँ हमरा एकटा आठ सीट जाहिमे सात टा सीट हुए हम सब परिवार दरभंगा जायब ओहि लए हम गाड़ी बुक करब तऽ की रेट चलै छै अहाँमे हँ अहाँके तऽ रेट बेसी यऽ इएह एजेन्सी तऽ कम रेट दए रहलै हन हँ नहि नहि नहि नहि रेट सही बताबियौ परसु गाड़ी बुक करबै हँ हँ पूरा फैमिली हम जेबै हँ हँ दाम कम करू तहन ने बुक करब नहि तऽ दोसर एजेन्सी पर जेबै दोसर आदमीसँ टैग करबै हँ अच्छा अच्छा ठीक छै कोनो बात नहि अच्छा ठीक छै